आज बहुत सारी भारतीय प्राचीन कलाएँ जो अब समाप्त होने को आ गई हैं जैसे भरतनाट्यम है हमें देखा जा तो भरतनाट्यम की कला जो है अब वो ख़त्म होने को आ गई मतलब अब कम उसका होता है इतना नहीं होता है लोग अब वेस्टर्न डांस को ज़्यादा चूस करते हैं और जो गीतकारी है पुरानी शैली की और जो पुराने गज़लों का जो जमाना था वो और काफ़ी बनाने की चीज़ें जैसे बैंगल्स जो चूड़ियाँ हैं वो आज कल लोग प्लास्टिक की है जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ पहल जो लोग लाख की चूड़ियाँ बनाते थे लाख को यूज़ करके खादी के कपड़े यहाँ पहनते पहने जाते थे अब लोग यहाँ अलग कपड़े पहनते हैं इस हिसाब की काफ़ी चीज़ें हैं